बहुत पहले मैंने एक बार आज से करीबन आठ साल पहले मैंने एक फुर्कनी बुक करी थी ओनलाइन मतलब की इंग्लिश में उसे बोलते हैं बेव्लेट तो वो जब मैंने उसको परचेज करा था जब तो मैं बहुत छोटा था इतनी नॉलेज भी नहीं थी ओनलाइन कैसे चीज़ें आती हैं तो मैंने वो फ्लिपकार्ट से मंगवाया था उसके अंदर जो पिक्स वगैरह डले हुए थे वो जो उसका साइज़ था वेब्लेट का वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था तो मुझे उस टाइम पर शौक भी था इन सब चीज़ों का तो मैंने बुक कर लिया और जब वो घर पर आया तो मतलब यकीन यकीन ही नहीं आ रहा था कि वही चीज़ है मतलब जो लोकल दुकान पर सिर्फ चालीस रुपये की वो चीज़ मिल रही थी और मैंने ओनलाइन वो चीज़ दो सौ रुपये की मंगवाई थी और मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा मैंने उस टाइम पर क्या ही उसके अंदर वो भी फेस्लिटी नहीं थी कि आप वापस करवा दो उसको मतलब रिटर्न पॉलिसी नहीं थी तो फिर मैंने ले लिया फिर मैंने कम्प्लेंट भी करी आप कैसा प्रोडक्ट दे रहे है मतलब पिक्स वगैरह कुछ और और कुछ और आइटम को बेच रहा है सेल कर रहा है मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे निकली थी तो यही मेरा पहला वो था मतलब नेगेटिव इन सब चीज़ों के बारे में फिर उसके बाद मैं जो भी चीज़ बुक करता था वो मैं पहले उसकी पूरी रिव्यु करता था कि वो आइटम कैसा है फिर उसी के बाद मैं उस चीज़ को बुक करता था मैं उससे पहले मैं कभी उस चीज़ को बुक नहीं करता था तो ये मेरा पहला फर्स्ट नेगेटिव वे थी इन सब चीज़ के बारे में प्रोडक्ट के लिए